कोविड नाइन्टीन के संदर्भ में मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आई हैं जिस में से सब से पहले तो हम यही देखें कि एक बड़े पैमाने पर बच्चे स्कूलों से बाहर हुए क्योंकि ऐसे बच्चे जो कामकाजी बच्चे हैं ऐसे बच्चे जो जिन्होंने बमुश्किल ऐसे समुदाय जिनके बच्चे बमुश्किल स्कूलों तक पहुँच पाए थे कोविड नाइन्टीन के दो साल के दौर में जब ऑनलाइन शिक्षा का दौर आया उस में ये अधिकांश बच्चे स्कूलों से बाहर हुए क्यों क्योंकि घर के सामने एक आर्थिक परिस्थितियाँ आर्थिक चुनौतियां निर्मित हुईं जिसके चलते बच्चों को भी काम पर फिर से उतरना पड़ा दूसरा ये है कि हम सब ने ये देखा है कि ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों के पास फ़ोन होना ज़रूरी है लेकिन ऐसे मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जिन में से एक ही माँ बाप के पास एक फ़ोन है और बच्चे यदि तीन है तो माँ बाप को भी काम पर जाना है तो वो अपने फ़ोन ले कर चले जाएंगे तो फिर बच्चे शिक्षा कैसे लेंगे और हर बच्चे को के एक ही समय में हर बच्चे की क्लासेस अलग अलग चल रहीं हैं तो एक इस घर में एक फ़ोन है तीन बच्चे हैं माँ बाप को भी काम पर जाना है तो ऐसी चुनौतियों से बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का जो समाधान हमारे सामने आया था उस में बच्चे भाग नहीं ले पाए हैं दूसरी बात तीसरी बात जैसे मैंने कहा कि शिक्षकों के सामने एक अलग तरीक़े की चुनौती आई कि शिक्षक भी अपने घरों से कम कर रहे थे उनके पास भी इतने संसाधन नहीं हैं कि वो ऑनलाइन शिक्षा को बहुत बहतर तरीक़े से संचालित कर सकें यानी पावर पॉइंट बेस एजुकेशन को पूरा लागू कर सकें तो ये एक तीसरे तरह की चुनौती थी तो यानी इस में ज़्यादा अवसर हमारे सामने नहीं आए हैं बल्कि चुनौतियाँ हमारे सामने ज़्यादा आईं हैं और आप देखेंगे कि इसमें जो अवसर यदि जो था वो ये था कि हम दो सालों में ठहर कर थोड़ी हमारी जो शिक्षा क्षेत्र में ख़ामियाँ हैं यानी पाठ्यक्रम में यदि कोई दिक्कत है टीचर्स की ट्रेनिंग का कोई मटेरियल हम ज़्यादा तरीक़े से डेवलप कर सकते थे या टीचर्स की ट्रेनिंग पर हम ज़्यादा काम कर सकते थे इस दौरान वो अवसर हमारे पास ज़रूर थे लेकिन सरकारों ने हमें ऐसा लगता है सरकारों ने इन अवसरों को ज़्यादा नहीं बनाया है बल्कि कोविड क्षेत्र में कोविड के समय में शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियाँ ही हमारे सामने ज़्यादा आई हैं